हलो एन जी ओ ऑफिस से बात हो रही है नमस्ते मैडम मैं वेदप्रकाश मधुरापुर तारा पंचायत से बोल रहा हूँ मेरे यहाँ क्षेत्र में जल न जल की सुविधा जो चलाई गई थी उसमें थोड़ा त्रुटियाँ हैं उसे थोड़ा सुधार करवा देतें और राशन कार्ड बनवाना था मेरा राशन कार्ड नहीं बना हुआ है राशन कार्ड बनवाना के लिए वहाँ क्या सब लगेगा अधार कार्ड एक एकाउंट भी लगेगा न ओ आ फोटो बोले क्या और आ राशन कार्ड के साथ साथ आयुष्मान कार्ड जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा आयुष्मान कार्ड पाँच लाख मुफ़्त इलाज़ उ भी बनवाना था त उ उ सब बन जाएगा और जो सोच है मतलब बन जाएगा न वहाँ उसके लिए अप्लीकेसन लिख कर देना पड़ेगा

तो पूरा परिवार का बनवाना था तो बन जाएगा न उसमें

जी बना हुआ है सबके नाम पर अलग अलग बनेगा न राशन कार्ड में जॉइन्टे ही न रहेगा और त अलग अलग करवा दें न तो उसमें पैसा भी लगता है जी तो आपका ऑफिस कहाँ हुआ मैम ओ कल्याणपुर ब्लॉक के पास है कि चौकी एक पास कल्याणपुर ब्लॉक के पास है न कितने बजे तक रहते हैं आप दस से चार रहते हैं न उ बंद कब रहता है ठीक है तो ठीक हैं रखते हैं